ओइ सार जोंहा दैबाना जादों नै जानो लोंनो एखे असुबिदा जाथारबाय थानो जायगा गैया जोंखौ माबार बासायफैदो लावख्रिगुरि जि जाल्ला गैया जानो लोंनो असुबिदा थानो जायगाफ्रानो जेनिबो खस्थ'

औ दैबाना लोमदों सार मोजां नायफैदो गथ' गथाइ गोदाव सोराव जाजोब्बाय बेस्थ' दंबाबो बे जोंनि गांनाय उखैनायखौ सुफुङाबा बेस्थ'आ बोरैथो जानो

औ नै जोंहा जाल्ला जाथारबाय जोंहा जाल्ला जाथारबाय खस्थ'नो बबेयाव थानो बबेयाव मानो जाबाय

दा हा न' बां गैला जेबो गैला दैबानाजों थांजोबबाय दाउ अमा गोजावलांजोबबाय दिग्दार जाबाय

दे होनबा

गाबोन आदथासोआव हाब दिनै हरसे बोरै जानो थाब फैथार थाब फैथारनानै नायफैथारनांगौ दे होनबा सार दोननोसै